پولس ہمارے علاقے میں اچھا کام کر رہی ہے جرائم اور حادثات کو روکنے میں کافی حد تک کامیاب بھی رہتی ہے وہ ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جرم کو کیسے روکیں کئی بار وہ گاڑی لے کر گاؤں کی سر حدوں پر گھومتے رہتے ہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے بہت سارے اپنے کام کرتے ہیں راتوں میں دنوں میں گشت کرتی ہیں پولس باقی ایک اور بھی ضرورت ہے کہ گاؤں میں ہر مہینے یا مہینے کے ایک یا دو بار گاؤں میں کوئی پروگرام کرے پولس کے ذریعہ کوئی پروگرام کرایا جائے اور وہاں کی عوام کو یہ بات واضح کی جائے کہ آپ کرائم سے دور رہیے اس کی یہ سزا ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو پولس آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے مظلوموں کے ساتھ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جرم کم ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو عوام کے حق میں ہوتے ہیں اور پولس کو اس کا اچھا کریڈیٹ جاتا ہے اگر پولس ایسا کرتی ہے تو ہم ایک اچھے شہری تیار کر سکتے ہیں